जीवनमे हमरा सबक मिलल छै आओर ओ सबक सबसँ बड़ा छै ओना तऽ जीवनमे एकबार इन्सानके गलतीके एहसास तऽ होइके चाही ओनाहिते हमरो भेल आओर ओ सबक हमरा जिन्दगीके बहुत अच्छा बनेलक ओ सबक छलै कि हमर दसमीके परीक्षा छलै आओर ओहिमे हम दोस्ती यारीमे रहिकऽ आओर धिआन नहि देलिए अच्छासँ पढ़ैके लेकिन फेर फेर हमरा एग्जाम परीक्षा देलहुँ आओर रिजल्ट हमर बहुत खराब भेल तकर बाद हम सबक लेली ओहि चीजसँ कि पढ़ाइके मामलेमे कोनो भी ओ नहि करैके पढ़ाइ जरूरी हइ तऽ बस पढ़ाइ ही करू आओर किछु नहि आओर सबसँ महत्वपूर्ण जीवनके छै पढ़ाइ आओर ओहिपर पढ़ाइपर धिआन दिऔ परीक्षा छै परीक्षाके तैआरी करू अच्छासँ फेर ओसब बादमे परीक्षाके बाद ओसब करू आओर ओसब पढू अच्छासँ धिआन दिऔ ई सबक हम तऽ कहै छी सबके मिलना चाही जे सब कनी ई सब करै छै ओकर एकबार सबक मिल जाइ छै तऽ बहुत सुधरि जाइ छै बहुत बिगैड़िओ जाइ छै बहुत धिआन नहि दै छै ओहि चीजपर लेकिन धिआन देना चाही इन्सानके ओहिसँ बहुत सारा फाइदा हैत अहाँके जीवनमे आगे बढ़ैमे मदद मिलत ताहि दुआरे कहै छी इन्सानके एकबेर ठोकर लगनाइ बहुत जरूरी छै